फेसबुक इंस्टाग्राम ऐं ट्विटर समाचार जे लाइ त आहिनि ई आहिनि लेकिन अॼुकल्ह त इहे पंहिंजे मनोरंजन जे लाए वधीक थी विया आहिनि इंस्टाग्राम कोई न्यूज़ ॾिसण जे लाइ त कोन थो हलाए ऐं ट्विटर आहे हर न्यूज़ अपडेट जे लाइ ट्विटर जो यूस थींदो आहे लेकिन इंस्टाग्राम ऐं फेसबुक त पंहिंजे मनोरंजन जे लाइ ॾियनि था अॼुकल्ह बाक़ी थोरो घणो त कुझ न कुझु न्यूज़ अची वेंदी आहे कोई न्यूज़ ख़बर पइजी वेंदी आहे लेकिन अॼुकल्ह त हिकड़ी शइ इहा बि सुठी आहे की कंहिंजे घर में कोई सुठो कमु आहे या ख़राब कम आहे जेको बि कुझ थिए थो त माण्हू फेसबुक ते पंहिंजी स्टोरी पाए छॾंदो आहे त जंहिंखे जीअं कुझु कुझु माण्हू आहिनि कंहिं वटि कंहिंजा नम्बर कोन आहिनि केवल फेसबुक ऐं इंस्टाग्राम ते जुड़ियल आइन त हुन सां सभिनि खे कोई बि शइ ॻाल्हि थिए थी त सभिनि खे ख़बर बि पइजी वञे थी त हिन ॻाल्हि में बि हिन शइ जो असां सराहनीय कम हिन कम खे चई सघूं था की इहे सराहनीय कम आहे जीअं असांखे कुझु ॻाल्हि कोन थींदी आहे की कंहिंजो नम्बर कोन्हे असांखे देश विदेश वेठा आहिनि माण्हू असांजो नम्बर कोन्हे हुननि वटि या हुननि जो असां वटि नम्बर कोन्हे लेकिन घटि में घटि असां फेसबुक ते हिते सोशल मीडिया ते जुड़ियलु आहियूं त उहे स्टोरी पाइनि था त असांखे हुननि जे घर जी कोई परेशानी आहे दुख मुसीबत आहे कुझु सुठी शयूं आहिनि कंहिंजे पुट जी शादी आहे इहे सभु फोटो पाइनि था त असां सम्झनि था वरी उन सां गॾु ख़ुशी में ख़ुशि ऐं दुखी में दुख बि थी मल्हाए सघूं था इन करे इन कम जो मतिलबु असां योगदान कयूं था